हम तो धर्म से जुड़े हुए हैं हमें पूजा पाठ और दर्शन करना बहुत अच्छा ही लगता है और मैं हमेशा यात्रा करती हूँ जैसे अभी मैं फिलहाल में ही गई थी बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम से मैंने दर्शन किया परिक्रमा किया दर्शन करने के बाद वहाँ से आई हूँ मैं तो दो बार बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा की हूँ गंगोत्री जमुनोत्री रामेश्वरम की यात्रा मैंने चारों धाम की यात्रा की हूँ मुझे मंदिर में जाना भगवान का दर्शन करना और अपने साथ औरों की यात्रा में मदद करना मुझे मुझे बहुत पसंद है बहुत पसंद है और मेरे साथ मेरे बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं जैसे इंटरनेट वाले होती है न कि नेट पकड़ता है तो उस तरह से मेरे साथ कम से कम सौ लोग या दो सौ लोग जुड़ चुके हैं दो सौ से पाँच लोग भी हैं यात्रा करने के लिए या दर्शन करने के लिए तीर्थ करने के लिए सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और हम लोग एक ग्रुप बना कर साठ सत्तर लोग कहीं भी यात्रा करने के लिए बस द्वारा निकलते हैं और हम लोग यहाँ भारत का कोई ऐसा जगह नहीं है कि जो कि दर्शन नहीं किए हैं वैष्णो माता से ले कर शिव खोड़ी तक और यहाँ अयोध्या भी अभी अभी गए थे फिलहाल में सतरह तारीख को जो हम लोग का अभियान चल रहा था बी जे पी की तरफ से उसमें भी हम लोग गए थे रामलल्ला का दर्शन किए हनुमानगढ़ी का दर्शन किए और बहुत अच्छा लगता है थैंक